म्हजो आवडटो सिनेमा म्हळ्यार शोले अमिताभ बच्चन धर्मेंद्र बी आशिल्लो शोले हो सिनेमा एकोणिशें पंच्यातरान रिलीज जालो तेन्ना म्हजो जल्मूय जावंक नाशिल्लो हांवें तो सिनेमा पळयलो एकोणिशें पंच्यायशीन जेन्ना हांव धा वर्साचो आसलो तेन्ना तो सिनेमा त्या काळाचो सामको एकदम हिट सिनेमा रमेश सिप्पीन सिनेमा काडलेलो तो आनी तातूंत काम करपी म्हणल्यार संजीव कुमार गब्बर सिंग जाल्लो तो हो आमचो अमजद खान मागीर जय आनी विरु आयकलां आसतलें तुमी जय म्हणल्यार अमिताभ बच्चन विरु म्हणल्यार धर्मेंद्र बसंती जाल्ली तातूंत हेमा मालिनी अशें तें सिनेमा तो ताजी मूळ स्टोरी म्हणल्यार तातूंत संजीव कुमार हो पुलीस इनस्पेक्टर आसता आनी गब्बर सिंग हो डाकू आसता सो गब्बर सिंगान एक दीस संजीव कुमार म्हणजे ताजे नांव पिक्चरान ठाकूर तो पकडटा आनी ताका जेलीन घालता आनी संजीव कुमार ताजी फेमिली आसता सगळें ताका पूत आसता सुनो आसता सगळें आसता सो तातूंत आनी एक काम करपी हिरोईन म्हणल्यार जया बादुरी जया बच्चन सो ती सून आसता संजीव कुमाराची सो जाता एक दीस कितें गब्बर सिंग जेलिनसून पळटा फरारी जाता आनी तो बद्द येता संजीव कुमाराच्या गांवांत आनी तो तांकां ताज्या फेमिलीक सगळ्यांक मारता तातूंत उरता म्हणटा ती ताजी सून जया बच्चन कित्याक ती खंय तरी देवळान गेल्ली आसता सो गब्बर सिंग तांकां मारता आनी वता इतल्यान थंय मागीर पावता आमचो संजीव कुमार संजीव कुमार ते पळेता आनी ताका कळटा गब्बर सिंगानूच ते केला म्हणू सो तो आपलो घोडा घेता आनी गब्बर सिंगाक मारपाक वता सो थंय ताका गब्बर सिंग जेन्ना मेळटा थंय तांची बरी लडाई जाता पूण शेवटी गब्बर सिंगाचे बाकीचे मनीस बी येतात आनी ताका घट्ट धरता संजीव कुमाराक आनी ताका बांदून घालतात आनी ताजे दोनूय हात कापतात सो आनी सोडून दितात मागीर जाता कितें संजीव कुमाराक कोण तरी अशें दोग जाण जाय आसता जे आपलो बदलो घेतले बदलो म्हणजे गब्बराक आपल्या कडेन हाडून दितले सो ताका मेळटात अमिताभ बच्चन आनी धर्मेंद्र म्हणजे ते जय आनी विरू सो तांकां तो आपल्या गांवांत आपयता आनी तांका सांगता तुमी आपल्याक गब्बराक धरून दियात तुमकां आपूण इतले इतले पयशें दिता तांकां पयली खबर नासता की ताजे हात कापल्या बी म्हणून संजीव कुमाराचे आनी ते मानतात आमी करतात म्हणटा तुजें काम मागीर अशेंत मागीर ते फुडें ते पिक्चर हें तें आनी तातूंत मागीर हिरोईन आसा ती हेमा मलिनी सो तें मागीर पिक्चर फुडें वता अशें जाता म्हणसर मागीर ते एक दीस गब्बराक धरतात गब्बराक धरता तेन्ना मागीर तेन्ना जाता कितें लडाई जाता आनी अमिताभ बच्चन मरता आनी मागीर धर्मेंद्र तिडक येता धर्मेंद्र ताका मारता आनी घेवन येता घेवन येता तो म्हणटा आपूणच मारतलो म्हणटा मागीर थंय संजीव कुमार येता संजीव कुमार म्हणटा ताका सोड तूं ताका आपूण बदलो घेतलो आपल्याक मारपाक जाय तो आनी मागीर संजीव कुमार खिळ्यांचे बूट घालतां आनी ताका मारपाक लागता इतल्यान मागीर पुलीस बी येता आनी ताका सोडयतात मागीर पिक्चर हांगाच सोंपतां अशें आनी धर्मेंद्र हेमा मालिनिंक घेवन वता तातूंत मरता म्हणटा तो अमिताभ बच्चन